एक हजार एकशें एकवीस सात लाख पांचशें पंचवीस अंयशी हजार तिनशें चवेचाळीस णव्वद हजार दोनशें तेरा णव लाख सांसठ हजार तिनशें चवसठ